हीअ टैक्नोलॉजी जे उनतीअ सां असांजे जीवन ते ॾाढो असरु पियो आहे जीअं त असां मैसेज पो हिक खे हिक ॿिए खे पहुचाइण जे लाइ घटि समय थो लॻे हिकु ॿे वटि संदेश फटाफट तो पहुची वञे का ज़रूरी ॻाल्हि करणी हुजे त जल्दी पहुची थी वञे ऐं असांखे वीडियो कॉल करे का शइ ॾेखारणी आहे कंहिं माण्हूअ जी शिकिल ॾेखारणी आहे किथे परदेश में आहियूं त उन सां ॻाल्हाइणो आहे त असां फटाफट सां वीडियो कॉल करे ऐं ॻाल्हाए था सघूं कंप्यूटर वग़ैरह इहे बि ॾाढा असांखे फ़ाइदा था ॾियनि जीअं असांजो कंहिं बि गूगल शीट्स वग़ैरह हुजनि डॉक्यूमेंट्स हुजनि के घणेई फाइलियूं हूंदियूं आहिनि असांजा आईडी प्रूफ वग़ैरह सभु असां पंहिंजे इन डेटा संभाले करे रखी था सघूं पंहिंजे लैपटॉप में पंहिंजे कंप्यूटर में मैप जे ज़रिए असां हिकु रस्ते खां ॿिए रस्ते ताईं उन सही जॻह ते पहुची था सघूं मैप ॾिसी करे ऐं असां गूगल जे ज़रिए हिकु कुझ बि अगरि ॻोल्हणो हुजे असांखे त गूगल अॼुकल्ह अहिड़ी डिक्शनरी आहे जो असांखे सभु कुझु ॿुधाए थो छॾे अगरि हीअ स्मार्ट टैक्नोलॉजी न हुजे आहे त असांखे गूगल ऐं मैप ई सभ न मिली सघे आ्हे तंहिं करे इहे सभु हाणे ॾाढो ज़रूरी आहे